गुजरात में ॿ हज़ार वीह खां पो शिक्षा में नईं व्यवस्था आई जीअं पहिरां ॿारनि खे थियोरिटिकली वधीक पढ़ाईंदा हुआ पर हाणे प्रैक्टिकली वधीक पढ़ाइनि था पहिरां ब्लैक बोड में कॉपी में ऐं किताबुनि में वधीक पढ़ाईंदा आहियां पर हाणे हर शइ प्रैक्टिकली बि ॿारनि खे बि कराइनि था पहिरां थियोरिटिकली वधीक ध्यानु ॾींदा हुआ पर हाणे प्रैक्टिकली ऐं एक्टिविटी में वधीक ध्यानु ॾेई ॿारनि जो माइंड अलॻि तरह सां कनि था ऐं ॿारनि खे होशियार करे करे अॻिते वधाइनि था ऐं शिक्षा में बि ॾाढो फ़र्क़ु आयो आहे पहिरां हर शइ असांखे लिखाए समुझाए पोइ ॿुधाईंदा हुआ पर हाणे हर शइ कंप्यूटर जे थ्रू प्रोजेक्ट जे थ्रू प्रैक्टिकली समुझायो वेंदो आहे जीअं जीअं समय सां हर शइ बदलजंदी थी वञे तीअं ई शिक्षा व्यवस्था में बि घणेई बदलाव आया आहिनि